जय झूलेलाल जी ॿुधायो मां तव्हांखे फोन इन्हीअ करे कयो हुयो की मां मुंहिंजो घर आहे अलीगंज में सैक्टर ॿारहं में ऐं मां हेठे फ्लोर ते रहंदी आहिंयां मूंखे हिकिड़ो रूम मथे ठहाराइणो आहे पंहिंजे घर में त ऐं उहो रूम ठहंदो घट में घटि ॿारहं बाए ॿारहं जो त उन्हीअ जे लाइ मूंखे तव्हां कुझु एस्टिमेट ॾेई था सघो पिया की भई केतिरो बिल उन ते एस्टिमेट ईंदो केतिरो ख़र्चु थींदो न सैकिंड फ्लोर ते ठहंदो असां टे माड़े ते न रह ग्राउंड फ्लोर ते जाए आहे असांजी ऐं ब फस्ट फ्लोर ते ठहाराइणो आहे कमिरो ठहाराइणो आहे हा ॿारहं बाए ॿाराहं जो कमिरो ठहाराइणो आहे ऐं बिल्कुल फुल्ली फर्निश्ड ऐं तंहिंखां अलावा सॼी फैसिलिटीस जीअं सामरे जी छोट नंढियूं नंढियूं ॻालियूं उन खे ध्यानु में रखी करे उहो असांखे म मतिलबु ठहाराइणो आहे त मूंखे थोरो सो हिकिड़ो बजट खपंदो हुयो की के इहे केतिरे में उहो रूम हिकिड़ो तयार थी वेंदो सभु सभु सभु छो त हाणे नए से ठहे थो त नए हिसाब सां ई ठहाराइबो पूरो अॼकल्ह जे हिसाब सां जीअं मॉडन थींदो आहे तीअं ई ठहाराइणो आहे त उहो त सभु त तव्हांखे ई ॾिसणो पवंदो भई कहिड़ी कहिड़ी हुते फैसिलिटी तव्हां ॾेई था सघो पिया त तव्हां आयो राज मिस्त्री त तव्हां त अलाए घणा मकान इहे ठाहिया हूंदा केतिरा ई रूम ठहाराया हूंदा खूब तयारियूं तव्हांजी त हूंदियूं ई हूंदी त मां बि चाहियां थी भई हूअ लि मतिलबु पंहिंजे लिमिट में ऐं सुठो हिकिड़ो रूम मिले ठई वञे तयार थी वञे

फर्श त हाणे उहो ई जेको अॼकल्ह त मार्बल ई हले थो पियो हा मार्बल टाइल उहो ई चां थी उहो ई अॼकल्ह हलनि ई उहे ते पियो ऐं लेकिन इटैलिअन में उन में पर इहो ॾिसणो आहे की मेन स्लिप न करे छो त हाणे एज जे हिसाब सां थोरी सी दिक़तु थी सघे थी त स्लिप न करे ऐं ऐंटी किड जेकी मारबल थींदियूं आहिनि टाइल जेकी थींदी आहे उहो सभु लॻा हा हा हा सुठी चमक हुजे फिसले न ऐं ॾिसण में सुठी लॻे भई हर कोई चाहींदो त इहो ई आहे की सुठी बि मिले सुठी लॻे बि हा त उन में एस्टिमेटिड मूंखे हा हिक रूम में अंदाज़न घणो लॻंदो अगरि हिकिड़ो सैट पूरो ठहारायां त घणो ख़र्चो लॻंदो भई हुन सां हिकिड़ो किचन बि ठहाराया ऐं अटैच लैट्रिन बाथरूम ठई वञे त उहो सभु थोरो वेरांडो बि ॿाहिरि मतिलब ठीकु ठाकु वारो हुजे शेड वेड पंहिंजी वञे चङी तरह सां त असांजो हिकिड़ो हिकिड़ो वन बी एच के सम्झो जी जी न मेन त इहो ॾिसणो आहे न की भई जेको ढांचो जेको ठहंदो त उन्हीअ ढांचे ठहण में असांखे केतिरो टाइम लॻे छो त हाणे नए से उन खे एॾो लॻी वेंदो हा हा हा कोशिशि त हूअ न फॉल हा हूअ चओ त सही था लेकिन हाणे जॾहिं ठहे थो त फॉल सीलिंग वगै़रह बि खपंदी त वरी चओ था थोरो सो रूम ठहे जीअं हाणे मां पाणे त अकेली थी रहां पई त जीअं इहो सॼो सैट मां किराए ते ॾेई सघां त उहो किराए ते ॾेअण जे लाइ मूंखे सैटअप अहिड़ो हुजणु खपे की भई ॿिए खे बि अचण वारे खे बि परेशानी न थिए उन खे सुविधाऊं बि सभु मिलन त मां उहो पई चाहियां की मूंखे बजट घटि में तव्हां केतिरो मूंखे मैक्सिमम सुठो ॾेई था सघो पिया

हा हा हा हा त एतिरे में त ॿियो बि मतिलब टू बी एच के ठहाराइ तॾहिं बि ठई वेंदो तव्हां त अघि थोरो वधीक था

ऐं छित कहिड़ी ठाहींदो आर सी आर सी सी ठहाराईंदो आर सी सी विझंदो अच्छा हा हा

न तव्हां इस्क्वेअर फीट त थोरो वधीक था वठो पिया एतिरो त मुंहिजो बजट नथो एलाओ करे ऐं मां त ॾाढी भई तारीफ़ु ॿुधी करे ई तव्हां कॉन्टैक्ट करण जी कोशिशि कयस पर तव्हांजो अघि त वधीक थो लॻे पियो हा शइ त ॾिसो हर कोई जेको पैसो थोरो घणो बि लॻाईंदो त हो शइ सुठी ई चवंदो पर तव्हां हे ॿारहं सौ स्क्वेअर फीट जे हिसाब सां त मूंखे अघि थोरो वधीक त इन्हीअ में थोरो सो कर्टेल कयो त कुझु मां सोचे सघां न न ॻाल्हि न न तव्हां ॻाल्हि त हूअ ई था कयो न भई मुंहिंजे बजट जे हिसाब सां वरी मां मटिरियल घटि वारो लॻाईंदमि त मुंहिंजे मकान जी ओतिरी हूअ पुकताई न रहंदी मकान वरी मुंहिंजो जेको मां ठहाराईंदमि हा हा

तव्हांजो ऑफिस किथे आहे हा हा अच्छा अच्छा अच्छा पर मां अच्छा अच्छा ठीकु आहे हूअ त खैर ॾिसबो छो त हाणे कमु कराइबो त अच्छा त त मूंखे तव्हां उहो हिकिड़ो अच्छा अच्छा त मूंखे इहो ॿुधायो की जिते तव्हांजो ठहे थो पियो मां उते हिक दफो अची करे ॾिसी सघां थी पई भई तव्हांजो छा मटिरियल लॻे थो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ऐं उहो अच्छा भई नालो ॿुधे करे ई मां तव्हांसां कॉन्टैक्ट करण जी कोशिशि कई आहे पर नालो त सुठो आहे सुठी ॻाल्हि आहे ये भई तव्हां अॻिते असांजी दुआ रहंदी भई तव्हां अॻिते ई वधो काई दिक़तु न आहे पर तव्हांजा अघि थोरो मूंखे अञा न तव्हां घटि वारा ठाहींदो त मटिरियल घटि वारो लॻाईंदो ॻाल्हि त उहा ई त ॻाल्हि आहे न की

हा हा हा अरे मां भेण मकान त अठ ॾह सालनि तई थोरी असांखे ॾिसो चओ त तव्हां ठीकु था पिया हा हा हा अच्छा मतिलब तव्हांजी सॼी सुठी टीम आहे तव्हांजी हिक बिल्कुलु अच्छा अच्छा मतिलब हिन मिस्त्री कम वारे कम खां अलावा तव्हांजो ॿियो फिटिंग बिटिंग वारा बि तव्हांजा माण्हू सुञातल वारा आहिनि ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा हिक ॻाल्हि इहो बि ॿुधायो जेको तव्हां मटिरियल लॻाईंदा आहियो त उन में तव्हां पाण बि करे कराईंदा आहियो या कंहिं तव्हां बि किथे कॉन्ट्रैक्ट ते ॾेई छ्ॾींदा आहियो त हा छो त छो त असांखे टी महीने जे अंदरि खपे हा त तव्हां इहो अच्छा अच्छा हलो कोशिशि त इहा ई आहे की मतिलब टी महीने में ठहे त थोरो मार्जन असां बि रखु हा बसि उहो ई ख़ातर ई खपे तॾहिं अगरि माण्हू बसि हा हा हा हा मां उहो ई बि पुछंदसि त खैर सही आहे अगरि मूंखे ख़ातरी मिली आहे कंहिं ॿुधायो आहे तव्हांजो ॾस ॾिनो आहे त जरूर उन खो बि पुछंदसि ऐं प्लस मां तव्हां अची करे ॾिसंदसि बि तव्हांजो कोई सैंपल पीस ठहियल हूंदो हिकिड़ो त उहो बि ॾिसंदसि उन सां बि थोरो आइडिया त लॻी वेंदो आहे त कोशिशि कंदसि मां पाणे ई अची करे तव्हांसां मिला ऐं मूंखे तव्हां पंहिंजो कॉन्टैक्ट जे नंबर त खैर इहो आहे हिक लोकेशन बि तां मोकिले छॾियो तव्हांजे ऑफिस में अची तव्हांसां ॻालाईंदसि मां ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा इहा त ॾाढी इया त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ठीकु आहे बसि उहेई ॻाल्हि उहा ई थींदी आहे न की हर माण्हू अॼकल्ह जेको माण्हू माहौलु हली रहियो आहे त हर कोई डकंदो बि आहे आहे जेको पैसो लॻाईंदो चाहींदो की असां कंहिं शइ बि सुठी लॻे हाणे तव्हां घटि बि नथा कयो त असां बि चाहींदा त असांखे सुठी शइ मिले हलो अच्छा हलो ठीकु आहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ॿुधी करे सुठो लॻो तव्हांसीं मिलण जे रूबरू मिलण जी बि इच्छा थिए थी पई ठीकु आहे तव्हां मूंखे ब वॉट्सैप ते पंहिंजी लोकेशन ॾेई छॾियो पोइ म मां अची करे तव्हांसां मिलंदमि रूबरू बि मिलंदमि अगरि उतो ई मौको लॻो त तव्हांखे अगरि टाइम हूंदो त हली करे मूंखे ॾेखारजो बि जाते तव्हांजे साइट ते हले थो पियो कम उहो मूंखे ॾेखारजो बि वरी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जिंश ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल